हाँ मैंने इन दस दिनों में एक पंखा ख़रीदा है जिसका रंग सफ़ेद रंग का है उसके ऊपर गोल्डन कलर की फूल बने हुए हैं और यह हवा बहुत अच्छी देता है इसमें हमें चारो तरफ़ से हवा लगती है हम जिस कोने में बैठे होते है वहाँ अच्छी हवा लगती है इसको हम कम ज्यादा कर लेते हैं इसका रेगुलेटर से अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है